جی ہیلو وعلیکم السلام جی ہاں فری ہیں ہیں تو آپ کو کیسا معلوم جی اچھا ہاں جی اچھا تو کیا آپ آپ کی کوالیفکیشن بتائیے جی اچھا تو اب اور کیا کریں جی اچھا تو آپ نے کب تک کیا یہ کورس یہ ڈپلوما کب تک کیا جی اچھا تو آپ کو لیڈیز کی آتی ہے بچوں کی آتی ہے کپڑے سینے کے لئے اچھا جی اور آپ کا اور آپ کہاں پر رہتے ہیں جی اچھا جی ٹھیک ہے آپ آپ کا فون نمبر دے دیجئے جی میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گی آپ کے جی میں آپ کو کال پہ بتا دوں گی آپ مجھے آپ کا فون نمبر دے دیجئے جی ٹھیک جی